डांस जी विभिन्न शैलियुनि जे विकास में सांस्कृतिक प्रभाव ॾाढो महत्वपूर्ण थींदो आहे नृत्य न हिकु कला आहे पर संस्कृतिअ जो अभिन्न अंग बि आहे सामाजिक मूल्यनि धार्मिक विश्वासनि ऐं एतिहासिक कहाणियुनि खे व्यक्त करण जो हिकु शक्तिशाली माध्यम बि आहे डांस डांस या नृत्य कंहिं बि संस्कृतिअ जी पहिचान खे ॾेखारणु ऐं अॻिते वधाइण में मदद करे थो